جی ہاں میں نے سفر کیا ہے اور میں سفر میں کہیں بھی جاتا ہوں تاہے پٹنہ جاتا ہوں دلّی جاتا ہوں الگ الگ جگہ پر سفر میں نکل جاتا ہوں اور میں

پچھلے دنوں میں اپنے دوست کے پاس گیا تھا اسے گفٹ دینے کے لیے کیونکہ اس کا جنم دن تھا اور اس کو جنم دن کی دعا دینے کے لیے گیا تھا اور گفٹ بھی اور میں الگ الگ جگہ گھومنا پسند کرتا ہوں ٹریول کرنا پسند کرتا ہوں جیسے کہ پٹنہ جانا دلی جانا کشمیر جانا یہ مجھے پسند ہے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے گھومنے میں کیونکہ گھومنے سے کچھ اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور گھومنے سے اچھے اچھے لوگ الگ الگ طریقے کے لوگ الگ بھاشا اور الگ طریقہ سمجھ میں آتا ہے گھومنے سے من خوش من صاف ہوتا ہے اور اور اس سے اے کچھ جانکاری بھی ملتی ہے جانکاری میں جیسے کہ الگ الگ کے بات کرنے کے طریقے الگ کپڑے الگ سوچ الگ وچار جو الگ الگ طریقے کے لوگ رہتے ہیں ان سے سیکھنے کے موقع ملتا ہے اور ہمیں گھومنا بھی چاہیے الگ الگ جگہوں پر ٹریور کرنا ایک بہت اچھی چیز مانی جاتی ہے ٹریول سے ہی اے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ٹریول ایک طریقے سے کچھ سکھاتا ہے اور کچھ سمجھاتا ہے کچھ بتاتا ہے